शिक्षको को स्कूल में पढ़ाने के लिए चार ब्लैकबोर्ड डेस्टर आज कल की सुविधा लानी चाहिए ताकि बच्चों को कोई पढ़ाने पर नुक़सान ना पहुंचे हम इसी के कारण पहले जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तो हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी जो आज सुविधा है इसी के कारण हम अपनों स्कूलो में जाते है तो पहले नहीं था तो हम अपने घर से पत्री ले कर आते थे चाट से उस पर लिखा करते थे था कि काफ़ी पहले हमारे पास कोई सुविधा नहीं था जो अब हमारे पास काफ़ी सुविधा आ गई है जैसे हमारे पहले हमारे स्कूल में टॉयलेट बाथरूम नहीं था लेकिन अब इस समय हमारे इस्कूल में टॉयलेट बाथरूम सब कुछ हो गया है पहले हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे इस्कूल में पेड़ पौधे नहीं थे जिससे हमे छाया नहीं मिल पाया ता था हम छाँव नहीं पढ़ पाती थी ना तो खेल पाते थे इसी के कारण पहले से ज़्यादा सुविधा अब मिली है जिसके करण हम अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और उसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हम पहले काफ़ी पीछे थे ताकि अब इस समय सुविधा मिलने के बाद हम काफ़ी चीज़ों की जानकारी रहती है जैसे स्कूलों में पहले टारपट्टी वग़ैरह नहीं थी जिससे हमें सुविधा कम लगती थी जैसे आज हमारे स्कूल में टारपट्टी वग़ैरह डेस्क बेंच हर प्रकार की सुविधाएं हो गई है और हमारे पास जैसे बच्चों को समझाने के लिए ब्लैकबोर्ड नहीं थी तो हम को शिक्षकों ने कापी पर जो है बताते थे लेकिन हम को समझ में नहीं आता था और हम जो है पढ़ नहीं पाते थे इसी के कारण अब हमारे इस्कूल में काफ़ी सुविधा ब्लैकबोर्ड वग़ैरह शंपा श्यामपठ सब कुछ हो गया है हम को पढ़ने की जो है अलग सुविधा मिल रही है और पहले हम को पढ़ाने के लिए चाट वग़ैरह नहीं थे लेकिन हम हम को समझाने के लिए चाट वग़ैरह सब कुछ आ गए हैं ताकी हम को कोई प्रभाव ना पड़े और हम अपनी शिक्षा ले सकें और शिक्षकों को भी जो है सुविधा मिल सकी पहले जब हम खेलते थे तो हमारे पास कोई गेम प्रियेड कुछ खेल नहीं था लेकिन आज हमारे इस्कूल में आज प्रकार के गेम आ गए है ताकी हम उस गेम को खेल सकें और आगे तक बढ़ा सकें ताकी हम अदर ज़िलों में स्तरों में जा कर नाम रौशन करें